बे बुकखौ आं बारा स्रा स्रायै फरायनो हायाखै मानो होनोब्ला जोबोर मोले मोलेमोन बेनि आखरफोरा बेनिखायनो आं बे बुकखौ मोजां मोनाखै